जी हमारे यहाँ पे केन्सर जैसे और ह्रदय जैसे रोग की गंभीर बीमारियाँ का इलाज की सुविधा है हमारे यहाँ पे जो भोपाल में एम्स हॉस्पिटल है वहाँ पे ऐसे प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाता है केन्सर जो बीमारी है ये तो बहुत ही जानलेवा बीमारी है ये तो बहुत ही कम लोगों को होता है और जो ज़्यादा अपने शरिर में ध्यान नहीं देता है इस तरीके के लोगों को होता है ह्रदय रोग भी इसी प्रकार के लोगों को गंभीर समस्या होता है तो इसका जो इलाज है इस हॉस्पिटल में है तो कुछ ऐसे समय पहले हमको डॉक्टर से अपायमेंट लेना पड़ता था समय के रहते उसके बाद भी हमको उनसे मिलने का अवसर प्रदान होता है ह्रदय वाला जो डॉक्टर है इसके लिए हमको कुछ टोकन लेना पड़ता है दो टोकन लेना पड़ता है हमको यहाँ जाने के लिए इस डॉक्टर तक पहुँचने के लिए उसके बाद ही हम डॉक्टर तक पहुँच पाते है और अपना समय के रहते इलाज करा पाते है और इससे हमको बहुत किफायती तरीके से हमको आराम भी यहाँ के मरीजों को आराम भी लगता है यहाँ के जो एम्स के जो डॉक्टर है वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर है बहुत ही अच्छे तरीके से इलाज करते है और मरीजों को सही तरीके से राह दिखते है की वो अपने स्वास्थ में किस तरीके से सावधानी बरते और इस बीमारी से बचे और जल्द से जल्द इस बीमारी से उभर सके इस प्रकार से हमारे शहर में केन्सर और ह्रदय रोग संबंधी बीमारी का बहुत अच्छे से सुविधा है और इसका इलाज किया जाता है